काम के अलावा मुझे बहुत सारे शौक हैं जैसे मुझे पेंटिंग बनाना बहुत अच्छा लगता है और शर्ट की सिलाई करना भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने अपने मासा जी से शर्ट बनाना सीखा था उन्होंने मुझे शर्ट बनाना के सिखाया था कैसे कटिंग करते हैं कैसे स्टिच करते हैं वो सारी चीज़ें बताई थीं पेंटिंग भी मैं बहुत अच्छी बना लेता हूँ मुझे मैंने मैक्सिमम मैं ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की तस्वीरें बनाता हूँ मुझे भगवान बहुत अच्छे लगते हैं और कभी कभी खाली समय में मैं ऐसे आर्ट ऐन्ड क्राफ़्ट वाली चीज़ें भी बनाता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं